मां हिकिड़ी पेंटिंग ठाई हुई जंहिंमें हिकिड़ी नदी आहे जंहिंमें ॾाढा वण ठहियल हुआ हिकिड़ी खट रखियल आहे जंहिंते ॿ ॿुढा ॿढी वेठा हुआ ऐं पाणीअ में नाव ठाई हुई जेकी हले पई बतखूं पइ हलियूं जेकी पेंटिंग जी सभिनी माता पिता ऐं मुंहिंजे सुठे दोस्तनि खे वणी हुई सभिनी खे हुनते ॾाढो गर्व थियो सभिनी मूंखे इहो चयो की थिए त हीअ ॾाढी सुठी ठाही अथई असांखे बि सेखार हीअ कीअं ठहींदी आहे इन करे मां हीअ पेंटिंग मुंहिंजे घणेई दोस्तनि खे ऐं मुंहिंजे घणेई रिशतेदारनि खे सेखारी जेकी पेंटिंग ठाहे मूंखे अॼु बि गर्व आहे